ॿारहां फेबवरी उणिवीह सौ अठानवे मुंहिंजे भाउ जी एनिवर्सरी आहे पंजवीह डिसेंबर ॿ हज़ार सत मुंहिंजी एनिवर्सरी आहे सतावीह ऑक्टोबर ॿ हज़ार अठ मुंहिंजे पुटु मानव जो बर्थडे आहे उणिवीह जनवरी उणिवीह सौ सतरि मुंहिंजी ममी ऐं पपा जी एनिवर्सरी आहे टीह मेइ उणिवीह सौ पंजहतरि मुंहिंजे घोट जो बर्थडे आहे फर्स्ट एप्रिल उणिवीह सौ चालीह मुंहिंजे पपा जो बर्थडे आहे फोर्थ एप्रिल उणिवीह सौ पंजेतालीह मुंहिंजे माउ जो बर्थडे आहे पंज ऑक्टोबर उणिवीह सौ पंजेतालीह मुंहिंजे सस जो बर्थडे आहे वीह ऑक्टोबर उणिवीह सौ पंजेतालीह मुंहिंजे सहुरे जो बर्थडे आहे